योग व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक महत्व रखता है यो नए व्यक्ति को बहुत दिक्कत हो सकती है योगा करने में किंतु मैं उसे यही सलाह दूँगा कि वह अपना संयम एवं धैर्य बना के रखे ताकि उसे आसानी से यह चीज महसूस हो सके कि वह कैसे अपने मानसिक स्तर को मजबूत बनाए और योग के द्वारा कैसे अपने जीवन को सफल बना पाए योग अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है योग के द्वारा यह अपने जीवन को सफल बना सकते हैं योग जो है बहुत ज़रूरी है खासकर नए व्यक्ति को शुरू शुरू में दिक्कत हो सकती है किंतु उसे अपना संयम नहीं खोना चाहिए एवं संयम और धैर्य के साथ काम लेना चाहिए जिससे वह उस मानसिक स्तर को प्राप्त कर सकें